ہمارے مذہب میں کمیونیٹی سروس کی تعلیم دی جاتی ہے جس میں ہمارے مذہب کے لوگ کہیں بھی ایسا موقوف ہو جہاں پر مدد کی جا سکتی ہے وہاں پر اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے دوسرے مذہب کے لوگ بھی ہم سے متاثر ہو کر ہمارے طور طریقے دیکھ کر ہمارا مذہب اختیار کر لیتے ہیں